ایک مرتبہ کی بات ہے کہ میں میں اپنے گاؤں بہار کی طرف سفر کر رہا تھا اور ٹرین کے ذریعے سے اور ٹرین میں بہت زیادہ بھیڑ تھی اور میرا ریزرویشن بھی نہیں تھا میں جنرل بوگی میں سفر کر رہا تھا ٹرین آئی لوگ اس میں ٹرین جیسے ہی آئی لوگ بھاگ دوڑ کرنے لگے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو میں رونے لگا اپنے والد صاحب کے ساتھ تھا انہوں نے میرے والد صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور کسی طریقے سے سیٹ پر بیٹھایا اور جہاں جہاں ٹرین رکتی لوگ اترتے بھی تھے اور چڑھتے بھی تھے اور ٹرین میں بہت زیادہ بھیڑ تھی اور عام طور سے میں بچپن میں اپنے گاؤں بہار ہی کی طرف سفر کرتا تھا اور تب کئی مرتبہ سفر کیا ٹرین کے ٹرین کا سفر ہی اکثر میں نے کیا ہے اور بہار ہی کی طرف اکثر میں نے عام طور سے سفر کیا ہے